जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे एरिया में या हमारे गाँव में या हमारे प्रदेश में या हमारे देश में आजकल जानवरों को चरने के लिए चरित भूमि जिसे कहा जाता है चारागाह कह सकते हैं हम या मालवी भाषा में कहा जाए तो बीड़ बोला जाता है जिस बीड़ में एक एक एरिया होता है जहाँ पर घास ही घास उग जाती है उसे बीड़ बोला जाता है वहाँ पर पशुओं को चराने के लिए भेजा जाता है या कोई ग्वाल उसे चरा कर ले जाता है जहाँ पर उन पशुओं को चराया जाता है आज हमारे परिप्रेक्ष्य में हमारे वातावरण में हमारे आसपास ऐसे कई जगह थीं जहाँ पर पशुओं को चरने के लिए काफी जगह थी लेकिन बढ़ती आबादी और बढ़ती जनसंख्या के कारण हम उन चीज़ों को हमने तिरस्कार किया उनको ख़त्म किया और हमने वहाँ पर आबादी बना दी लेकिन जिस जगह पर पशु हैं और वहाँ पर अगर चारागाह नहीं होगा या चारा उसके लिए खाने पीने की जो चारा है पानी है यह सब व्यवस्थाएँ नहीं होगी तो वह पशु एक शहरी एरिया में प्रवेश कर जाएगा और जब शहरी एरिया में प्रवेश करेगा शहर के इलाके में जाएगा तो शहर में गंदी नालियों में या सड़कों पर जिस प्रकार से मौसम के हिसाब से प्लास्टिक या पानी या किसी भी प्रकार का अपशिष्ट पदार्थ या मल मूत्र है जो रोड पर बह रहा होगा या नालियों में बह रहा होगा वह उस चीज़ों का भक्षण करने लगेगा और इस प्रकार से जानवरों पर जो भी जीव जन्तु हैं उनके ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा जिससे कि जैसे मान लिया जाए कि एक किसी शहर में या किसी गाँव में एक गाय है उसको अगर चारा पानी खाने के लिए मिल रहा है तब तक तो वो बहोत ही कोई भी व्यक्ति उस जानवर को रखेगा लेकिन जब उसके पास उसकी आवश्यकता नहीं होगी तो उसको छोड़ दिया जाएगा लेकिन वही पशु अगर ज शहर के इलाके में आता है तो वहाँ पर पन्नी भी खाता है अपशिष्ट पदार्थ भी खाने लगता है जिसके चलते उस पशु की किसी न किसी दशा में एक ऐसी संगीन मौत होती है जिसको हम देख लेते हैं हमारे परीक्ष में परिप्रेक्ष्य में ही देखते हैं और ऐसा नहीं होना चहिए अगर ऐसा होता है तो हमें उस चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि अगर ये पशु है तो हमें इसके चारा पानी या उसकी व्यवस्था करें हम उसको व्यवस्थित तरीके से रखें